हैलो जी मां रामा स्टे स्टेशनरी थो ॻाल्हायां थी

जी जी जी मूंखे कुझु कमु हुओ हुतां जी मूंखे उहो हिकु हिकु मां उहो हलाईंदी आहियां ॿारनि जो इस्ट्यूट्निट मतिलबु ॿारनि जे हिकु जॻहि ते जाते पढ़ाई वढ़ाई कंदा संस्था हलाईंदी आहियां त उन्हनि जे लाइ मूंखे कुझु खपनि पिया पेंसिल रॿड़ थोक में त जी त कंहिंमें मूंखे तव्हांजे शॉप जो ॿुधायो हुअसि नालो त उहो ई मां वठणु आई आहियां जी जीअं पेंसिलूं थी वियूं जीअं रॿड़ थी विया इंच पटरूं थी वियूं कॉपियूं किताबां इहे सभु खपनि जी मूंखे जीअं पंजाहु माण्हू पंजाहु ॿार आहिनि त उन हिसाब सां मूंखे खपनि जी त उन जो अघु जी जी जी

जी अॼु घणी आहे अॼु यारहं आहे त मूंखे जी त मूंखे ॿिनि या टिनि ॾींहनि में हेॾे खपे जी जी जी जी मां अलीगंज में ई रहंदी आहियां और हा अलीगंज और इहे मंदरु कहिड़ो आहे गुलाचीन मंदर जे थोरो और अॻिते अचो त सामने राजू मेडीकल स्टोर अथव उन जी सामने जेकी गिली आहे उते अथव इंदु नर्सिंग होम हा सबौली जे पासे ॾिए जी बसि उते ही इंदु नर्सिंग होम पुॼी वेंदो न त बसि उते ई अथव जी हा हा हा त इन जो रेट तव्हां सही लॻाइजो वरी हा हा हा कलर बि खपनि क्रेयॉन ईंदा आहिनि स्कैच कलर ईंदा आहिनि जेका हा हा हा हा हा हा अच्छा त उहा बि तव्हां विझी करे रखिजो हा त न उहा बि तव्हां करे ई रखिजो पूरो सैट ठाहे ॾियणो आहे जी अच्छा हा हा हा ठीकु ठीकु ठीकु आहे हा हा इहे मुंहिंजो ई नम्बर अथव

हा ठीकु आहे मां इहो ई पोइ तव्हांखे हा इन ते ई भेजे रखिजो जी मुंहिंजो सुमित्रा चावला ठीकु आहे मां पर्चो संस्था जे नाले सां डालजो जी ठीकु आहे मां नालो लिखी करे भेजे रखंदीमांव

ठीकु आहे हरिओम भईया